उदकांत पेवप हो एक बरो व्यायाम हाका लागून सगळ्या शरिराक व्यायाम जाता आमचे स्नायू घटमूट जातात आमचो स्टेमेना वाडटा उदकांत बुडोवन श्वास कोणून दवरपाची तांक वाडटा अशें श्वासाचे नियंत्रण आसा खूब मोलादीक आमचो स्वास म्हणजे आमचो प्राण तोच जर आमच्या नियंत्रणा आसलो तर आमची भलायकी बरी उरता